हाँ जी रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं हाँ जी हाँ बहुत सी वेरायटी है कौन सा पराठा चाहिए आपको आलू पराठा गोभी पराठा मटर मटर पराटा कौन सा पराठा चाहिए आपको जी मिल जाएगा तीखा चाहिए या मीडियम चाहिए अच्छा अच्छा मिल जाएगा हाँ जी मिल जाएगा हाँ जी ग्रेवी कैसी चाहिए आपको मतलब पतली ग्रेवी चाहिए की थोड़ी ग्रेवी मतलब गाढ़ी ग्रेवी चाहिए अच्छा मिल जाएँगी मिल जाएँगी पराठे का हण्ड्रेड रूपीस है और आमलेट का फ़िफ्टी रूपीस है और और ग्रेवी ग्रेवी जो है वो भी पान मतलब वो भी पचास रुपए वाली जी जी जी जी तो आपको यहाँ पर और रेस्टोरेंट में आकर खाना खाएँगी या फ़िर आपको पार्सल करना है जी जी पार्सल करेंगे तो उस पर डे थोड़ा सा हमें वह लगेगा चार्ज लगेगा जी मेनू तो बहुत सारा है आप बताइए आपको क्या चाहिए शाही पनीर है मटर पनीर है मलाई कोफ़्ता है पनीर टिक्का है चाउमीन है मंचूरियन है और क्या चाहिए आपको बताइए हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएँगी जी जी मिल जाएँगी वह आप वह डेढ़ सौ रुपये है आप एक बारी रेस्टोरं रेस्टोरेन आ जाइए फ़िर सारा मेनू देख लीजिएगा ठीक है मैं आपका पार्सल दे आपका पार्सल भेज देती हूँ है ना हाँ हाँ ठीक है